हँ यौ हम खानाके ऑर्डर देली रऽ हम प्रमोद पासबान बजै छी हमरा घर मसिना भेल हमरा यहाँ पार्टी छलै खानाके ऑर्डर देलियै अहाँ रेस्टूरेंटमे तऽ अहाँके रेस्टूरेंट से हमरा खानामे किछु समान मटेरियल कम रहै कम रहैके कारण है जे अहाँके हम पैसा केना देबै जे पाइ अहाँके हम केना देबै तऽ अहाँके खानामे अंडा कम रहए किछु रोटी कम रहए एहिके कारण अहाँके समान बहुत कम रहैके कारण हमरा ओहि पार्टीमे किछु दिक्कत एलै दिक्कत एलाके बाद लोग सब कहलखिन जे किछु किछु समान कम देलक हन से ई कहाँ से मँगेलियै हम अहाँके रेस्टूरेंटके नाम बतेलहुॅं तऽ कहलकै वहाँ जाकऽ फोन से बात करके जे है सामने जाके ओकरा से पूछल जाय जे अहाँ समानके पाइ लेलियै तऽ समान पर्याप्त किए नहि देलियै जे हमरा पार्टीके लोक सबके दिक्कत एलै दिक्कत एलाके बाद हमरा सबके किछु दिक्कत हो गेलै फैमिलियोमे जे अहाँ से हम रेस्टूरेंट से समानके ऑर्डर देलियै अहाँ हमरा समानमे कटौती कऽ कऽ हम अहाँके कोन अधिकार से अहाँके हम पैसा अहाँके दैब